कटहरके सबजी बनबै छिए ने कटहर पहिले काटै हिए काटिके तकरबाद उबालै हिए उबालिके तकर बाद फोरन दै छिए मिरचाइ पिआज पहिले तऽ तेल पड़ै छै तेल पड़लाके बाद पिआज दै छिए जीरा दै हिए जीरा दैके छौँकि दै हिए तब पहिले मसल्ला भुजै हिए मसल्ला भुजला भुजि दै छिए तब ओहिमे कटहर गिरै दै छिए कटहर गिरैके बाद ओकरा खूब भुजै हिए खूब भुजै हिए भुनिते भुनिते वएहमे सिझै दै हिए सिझैके तब पानी रस दै हिए तऽ रस बनै छै तऽ खूब बढ़िआँ बनै छै अच्छा तब सुआदिष्ट बनै छै इहो बनबैले के सिखेलक सासुमाँ सिखेलक ले ससुराल आए तब सिखे हैं ई कटहर सबजी आओर अपना माइ कन रहिए तऽ मतलब मम्मी सिखेलकै मछलीके बारेमे मछली मतलब बड़का मछली रहै छै ने ओकरा पहिले छिलै छिए अथी खूब बढ़िआँसे ओकरामे चोइआँ रहै छै ने चोइआँ छोड़बै छिए छोड़ैके तकर बाद बैठीसे तऽ ओकरा काटै छिए ओहिमे जे चीज रहै छै ओसब अथी अलग ओकर रहै छै खाइ पिए छै ने ओकरा पहिले हटबै हिए हटै काटिके घरमे धोबै छिए धोलाके बाद ओकरा पहिले हरदी निम्मक दैके तऽ मिरचीके पाउडर दैके भुनि अथी मिलैके आओर तब ओकरा तरै छिए तेलमे तेल दै छिए पहिले ओकरा हीट करिके तब तेलमे तरै छिए मछलीके तरिके तऽ तरि तरलाके बाद तकरबाद मसल्ला पड़ै छै मसल्ला पड़ै छै जी जीरा पड़ै छै मिरचाइ पड़ै छै लहसुन पिआज नहि पिआज नहि पड़ै छै लहसुन जीरा मरीच गोटा धनियाँ ईसब पड़ै छै ने तब मछली अच्छा लगै छै ओकरा पहिले ईसब दैके भुनि दै छिए पीसि दै छिए पीसिके तब भुजै छिए तेलमे तेलमे भुजिके रस बनै दै छिए रस बनेलाके बाद मछली तरल रहबे करै छै झोरमे गिरै दै छिए तब मछली अच्छा लगै छै खाइमे ई मछलीके बारेमे सिखेलखिन मम्मीजी हमरा नहिरामे तऽ तकर बाद रोटी बनै छिकै रोटी बनबै हिए चावल बनबै छिए चावल रोटी तऽ नहिरेमे सीखि गेलिए बनबैले ओहिजाँसे यहाँ अएलिए तऽ मछली मुरगा मुरगाके बारेमे तऽ मुरगा बनबै छिए तऽ ओकरा पहिले धोइ दै छिए धोलाके बाद ओकरामे पिआज लहसुन लहसुन पड़ै छै अदरक पड़ै छै आओर कच्चा मिरचाइ पड़ै छै ओसब कुटि काटिके दै छिए तकर बाद लहसुन मिरचाइ हरदी धनियाँमे ईसब दैके पहिले मिरची ओहिमे ओ पिसै हिए पीसिके तब पहिले तेल दैके आओर मुरगाके धै दै छिए पहिले भुजि दै छिए भुजिके तब ओहिमे मसल्ला दै छिए मसल्ला दै देलाके बाद सब मसल्ला मिलैके तऽ भुजि दै छिए भुजिके तब परसि दै छिए बनबै छिए ओहो सीखि ओहो यहाँ आके सिखलिए बनबैले ओहो मुरगा ओ बनेलखिन सासुमाँ सिखेलखिन तब बनबैले सीखि गेलिए एहिजाँ तकर बाद खानाके बारेमे ई होलै भिण्डी होलै अल्लू भेलै ईसब पहिले तेले ने पड़ै छै तेल देलाके बाद तेल दै छिए तब ओहिमे मिरचाइ जीरा दैके भुजै छिए भिण्डीके भिण्डीके भुजिआ बनै छै अगर तऽ ओहिमे तऽ मिरचाइ आओर पिआज ई दुनू दैके भुनि दै छिए तब भिण्डीके तब भुजिआ खाइमे अच्छा लगै छै चावल अगर बनबै हिए तऽ चावलमे दालि चावल बनै दै छिए ओहिमे भुजिआ भिण्डीके बनै दै छिए अच्छा लगै छै खाइमे तकर बाद रातिमे अगर अल्लूके सबजी छै कोबी छै परवल छै तऽ पहिले तऽ अल्लू अल्लू दै छै तब पहिले कोबीके तऽ भुजबै भुजि दै छिए भुजलाके बाद तब ओहिमे अल्लू मिलैके तब बनबै छिए कोबीमे आओर परवल छै तऽ परवलमे कि कहै छिकै छीलि छालिके ओकरा हटै दै छिए तरुआ बनबैके छै तऽ तरुआमे छीलि दै छिए छीलिके मसल्लासब लहसुन पिआज मिरचीसब पीसिके तकर बाद हम दै छिए ओहिमे भरि भरलाके बाद तब बनै दै छिए तेलमे मिलैके बनबै छिए तरुआ तकर बाद